मां ऑनलाइन ते मोबाइल घुरायो सैमसंग कंपनी जो पिछले साल बि ऑनलाइन ते सैमसंग कंपनी जो मोबाइल घुरायो त ॾाढो सुठो निकितो हिन दफ़े ऑनलाइन में सैमसंग नयो मॉडल ॾिसी करे ऑनलाइन में लिस्ट मोकिलियईं हुन उन्हनि मोबाइल जी लिस्ट में ॾिसी करे मां नयो मोबाइल घुरायो हाणे हिन मोबाइल में फॉल्ट आहे बराबरि टच स्क्रीन कमु नथी करे वॉल्युम जो बि प्रॉब्लम इशू थो अचे ऐं प्लस माइनस इहे बटन कमु नथा करनि ऐं ॾाढो स्लो थो हले स्लो स्पीड में डाउनलोड थो थिए ऐं ऐप्लिकेशन बि बराबरि डाउनलोड नथा थियनि पिछले सालु वारो जेको मॉडल आहे उहो ॾाढो सुठो हुओ सैमसंग कंपनी इन दफ़े सैमसंग कंपनी में मोबाइल में मज़ो कान्हे बिल्कुलु रखियल जीअं सैकिंड हैंड पीस मोकिलियो अथनि ऐं बिल्कुलु बि मज़ो कान्हे